مجھے لگتا ہے کہ میری پینٹنگس جذبات اور خیالات کو بیان کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے جب لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو وہ ان میں کوئی نہ کوئی احساس یاد یا پیغام محسوس کرتے ہیں جو ان کے دل کو چھوتا ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ میری پینٹنگس دوسروں کو متاثر کرنے کی طاقت رکھتی ہے